دیگر زبانوں کی طرح اردو زبان بھی روز مرہ کی گفتگو میں استعمال ہونے والے محاوروں اور کہاوتوں سے مالامال ہے بلکہ کچھ لوگوں نے بہت زیادہ مہاوروں کی وجہ سے اردو کو دوسری زبانوں سے بہت اچھا مانا ہے زبان زبان و ادب کے لیے محاوروں کو جاننا بھی ضروری ہے محاوروں میں ہمیشہ حقیقی معنی کے بجائے مجازی معنی مراد ہوتا ہے اردو کے کچھ مشہور محاوروں محارے ہم آپ کو سناتے ہیں جیسے عرش پر دماغ ہونا یعنی گھمنڈی ہونا چاند پر تھوکنا یعنی بغیر وجہ اچھی چیز کو برا کہنا پٹی پڑھانا یعنی غلط مشورہ دینا بغلے جھانکنا یعنی شرمندہ ہونا دانے دانے کو محتاج ہونا یعنی بہت ہی غریب ہونا پھولےینا سامانا یعنی بہت خوش ہونا آپے سے باہر ہونا یعنی بہت زیادہ غصہ آنا اور آستین کا سانپ ہونا یعنی چھپا ہوا دشمن ہونا وغیرہ اس طرح اردو زبان میں محاوروں کا دامن بہت پھیلا ہوا ہے اور میں یہ بھی بتا دوں کہ موجودہ وقت میں ہم اردو کے محاوروں کا استعمال کرنا چھوڑ چکے ہیں اس لیے آج ہم اردو بالکل نہیں بولتے بلکہ ایک ایسی زبان بولتے ہیں جو اردو تو نہیں ہو سکتی